हँ हैलो हँ बीजवला बाजैत छीयै बाजू हँ हमरा नर्सरी छै बीजे के हँ हँ हँ

हँ देखियौ जाड़ामे अपनेके बन्धा कोबी भी आबि जाइत छै आओर फूल गोभी जानैत हेबै ने हँ फूल गोभीसभ आबि जाइत छै नहि नहि ढेरी सब्जी छै टमाटर उमाटरसभके तऽ अपनासभ जनिते छियै आइकाल्हिके भाव कतेक बढ़ल छै ओहो सभके हँ नहि तऽ कोइ दिक्कत नहि छै मार्केटमे आदमीसभ ठीके हँ हँ ठीके अपना खेती जेतना छै ओहिहिसाबसँ लगैए ठण्डामे तऽ ज्यादातर आदमी मकइ रोपैत छै मकइ उकइ रोपैत छै हँ हँ

हँ तऽ अपने हँ तऽ ठीक छै हम दामो उम अच्छा लगेबै कोइ दिक्कत नहि छै अपनेके मकइ उकइ लगेबै कि नहि नयासभ बीज आयल छै हँ सब्जी तऽ अपनेके ठण्डीमे देखियौ भिन्डी जल्दी मिलैत नहि छै हाइब्रिडवला देब अपनेके भिन्डी आ मुरइ भी छै मुरइ भी लगैयौ बैगनसभ लगेबै अपनेके हँ हँ गाजर तऽ खूब बिकबो करैत छै आ अच्छावला बिआ रखने छियै हम कोइ दिक्कत नहि छै बहुत सारा सामान छै अइ जग अपना कोइ दिक्कत नहि छै सामान अपना देखियौ बिआ बीजमे जेसभ खोजबै बिआ वियामे हमरा दोकानपर सभ बिआ उपलब्ध छै कोइ दिक्कत नहि छै पूरा तरहसँ कोइ दिक्कत नहि हँ अच्छा कोइ दिक्कत नहि छै अबियौ अपनेके कुछ छूट दए देबै आओर की करि सकैत छी जेना दाम मिलैत छै ने ओकर नहि नहि नहि कोइ दिक्कत नहि छै गाड़ी गाड़ी उरीके जुगाड़ छै हमरा लग हम भेजबा देबै ओहिसँ कोइ दिक्कत नहि छै देखियौ अगर ज्यादा दूर होतै पाँच किलोमीटर तकके रेंजमे तऽ उतना भाड़ा उड़ा हम आर नहि लैत छियै अपनेमे मैनेज करवा लैत छियै पाँच किलोमीटरसँ कनिटा ज्यादा हेतै तऽ थोड़ा बहुत मदद हँ अइयौ दस बजे दोकान खुलैत छै कोइ बात नहि हँ ठीक छै कोइ बात नहि छै आबियौ अच्छा ठीक छै करि लेबै करि लेबै हम ठीक ठीक छै राखू